سہارنپور اور اس کے آس پاس کئی نجی ہسپتال موجود ہیں جو مختلف طبی خدمات فراہم کرتے ہیں ان ہسپتالوں میں علاج کی سہولتیں عموماً بہتر ہوتی ہیں لیکن رسائی اور استطاعت کے لحاظ سے مختلف مسائل درپیش ہوتے ہیں نجی ہسپتالوں میں عام طور پر علاج کی لاگت زیادہ ہوتی ہے جو بعض لوگوں کی بجٹ سے باہر ہو سکتے ہیں یہ اخراجات خصوصاً ہسپتال میں داخل ہونے تشخیصی ٹیسٹ سرجری اور ادویات پر لگ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہسپتالوں میں ہر وقت علاج کی تمام سہولتیں دستیاب نہیں ہوتیں اور بعض اوقات مریضوں کو دیگر طبی اداروں میں بھیجا جاتا ہے جو وقت اور پیسہ دونوں کا ضیاع ہو سکتا ہے سہارنپور میں چند اہم نجی ہسپتالوں میں پیریا میڈ ہسپتال مدھو مدھور ہسپتال ڈاکٹ شاہین ہسپتال اور شاہجہاں ہسپتال شامل ہیں ان میں سے کچھ ہسپتالوں میں ماہر ڈاکٹروں اور جدید طبی آلات کی دستیابی اچھی ہوتی ہے لیکن ان کی سہولتیں عام طور پر شہری علاقوں تک محدود ہوتی ہیں اور دور دراز علاقوں میں رہنے والے افراد کے لیے رسائی مشکل ہو سکتی ہے بعض اوقات ہسپتالوں میں مریضوں کا ہجوم زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وقت پر علاج کا ملنا مشکل ہو جاتا ہے طویل انتظار تنگ جگہ اور غیر تسلی بخش سروس بھی بعض مریضوں کی شکایات میں شامل ہوتی ہیں اگر آپ کو خاص کسی ہسپتال کے بارے میں معلومات چاہیے یا کسی مخصوص مسئلے کے حل کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو مزید سوالات کر سکتے ہیں